हम कविता दू भाषामे मैथिली सङ्ग सङ्ग हिन्दीमे लिखैत छी रोजमर्रामे जे कोनो देखै छियै वातावरणमे सांस्कृतिक क्षरण व्यवस्थात्मक क्षरण चारित्रिकी मूल कर्तव्यसँ भटकि कऽ कऽ अधिकारे लेल मारि करब सतत ताही सभके केन्द्र कऽ कऽ हम लिखैत रहैत छी जाहिसँ हमर लेखनीसँ कनिको किछु छाप पड़ि जाइ जेकि किछु चेतना जागि कऽ सुधारै निमित्त एकटा लेखनीक स्याहीसँ असर पड़ै हमर इएह